पुराने समय में तो लोग हाथों का उपयोग करते थे कपड़े धोनो के धोने के लिए जिसमें पानी तो बरबाद होता था पर फिर भी उसी से यूज़ होता था और आज के समय में ज्यादातर लोग वाशिंग मशीन का यूज़ करने लगे हैं वॉशिंग मशीन में पानी ज्यादा भी यूज़ नहीं होता है और कम पानी में कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं गर्मी के समय में लोग कपड़े ऐसे ही सुखा लेते हैं या तो उन्हें ड्राई कर लेते हैं बारिश के समय में ड्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि बारिश के समय में कपड़े सूखते नहीं हैं अच्छी तरीके से और फिर ठंड के समय में भी ड्राई कर कर ही सुखाते हैं